ہاں ہیلو آپ ابو طلحہ بول رہے ہیں

آپ نثار اخلاق لائیبریری بھوج گاؤں سے بول رہے ہیں نا

کچھ پوچھنا تھا آپ سے میں میں باڑا عید گاہ سے ہوں ہاں مدرسہ تنظیم امام باڑا عید گاہ وہی سے ہوں اچھا جی ہاں میں اسٹوڈینٹ ہوں اچھا کچھ پوچھنا تھا کتابوں کے متعلق ہاں ہاں مجھے عربی دوم کی کتابیں چاہیے القراة الراشدة ہو گیا حصہ اول اور اور حصہ دوم بھی اور فارسی کی کتاب ہوگئی گلزارِ دبستاں اور الفقه الميسر ہو گیا اور قصص النبین چالیس اور انگریزی کی کتاب این جی سی آر کی کتاب این سی ای آر ٹی کی کتاب اور تاریخِ ہند اور کیا کہتے ہیں ہدایت النحو کتاب الصرف اور کتاب النحو وہ بھی ہے اور اور وہ کتاب کیا کہتے ہیں سائنس ایک کتاب چاہیے حصہ سوم کی تو وہ بھی مل جائے گی تو تو پھر ہم کل آ جاتے ہیں تو پھر آپ لائیبریری کے کھلنے کے کس کون سے وقت پر رکھے ہیں

اچھا

لائیبریری کے اندر سب کچھ کیا سہولت ہے

اچھا اور حاجت کو ادا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو شکریہ آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا ٹھیک ہے